ہمارے علاقے میں صحت کی اچھی دیکھ بھال کے لیے بہتر ڈریننگ سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ برسات میں اکثر پانی بھر جاتا ہے میدانوں میں اور کافی دِنوں تک بھرا رہتا ہے اور باقی نالیوں کا پانی تو وہ ابھی تھوڑا سا مطلب لوگ بغل کے پلاٹ میں ہی تھے نالیوں کا پانی اُس میں کوئی سسٹم رہتا نہیں ہے نئے نئی بستیوں میں جو ہے بغل کے پلاٹ میں لوگ گندا پانی اُسی میں جو ہے بہاتے ہیں تو یہ سسٹم ڈرینیج سسٹم اچھا کرنے کی ضرورت ہے

اور جیسے کہ لوگ جھولا چھاپ ڈاکٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھوڑی پڑھائی کی بس کھول کے بیٹھ گئے تو اِس کی اِس پر جو ہے سخت سرویلانس کی ضرورت ہے کیونکہ تو کیوں کہ اِس طرح سے بہت کیس آتے ہیں کہ اتنا لوگ اندازہ نہیں کر پاتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر اور کچھ سے کچھ دوا دے دیتے ہیں تو مریض کو بہت دفعہ سیریس ہو جاتا ہے یا بہت دفعہ انتقال بھی ہو جاتا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اِس چیز پہ بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے